काणकोण जिल्ल्यांत लोकप्रीय आशिल्ले मुखेल खेळ म्हणळ्यार खेळ म्हणळ्यार मन रिजोवपाचें कार्यक्रम तातूंत आमचो शिगमो येता मागीर धालू म्हूण आसा शिगमो मार्च म्हयन्याक सुरू जाता नमी सावन सुरवात जाता थंय देवाचीं एक बेताळ देवाची तरंग उरता मागीर आनी तरगां उरता दोन अशी तरगां उरतात आनीक हीं तरगां ढोल ताशो आनी घुमटाच्या गजरांत सगळे ते गडे आसात ते नाचयतात आनीक प्रत्येक घरून जर ते वतात आमचे दोन मेळ आसात एक देवाचो मेळ म्हणटात आनी दुसरो गांवकारांचो मेळ तो देवाचो जो मेळ आसा तो पयलीं खेळटा घर आनीक मागीर आमगेलो गांवकार्याचो मेळ खेळटा अशी ही हें आसा की अशी एक हें आसा की देवाचो मेळ खेळ्ळे शिवाय इतर खंयचेच मेळ हांगा खेळपाक जायनात जें घर देवाचो मेळ खेळटा तें इतर मेळ मागीर खेळपाक शकतात अशें पयले सान तें एक समाजाची धारणां वा कितें म्हणून आमकांय बी खबर ना तशें आसा आनी तें आतां पुर्वापार चालू आसा ह्या शिगम्या दिसा तालगडी गोफ अशें प्रकार आसात तालगडी ते घुमटाचे नादांचेर नाचतात मागीर गोफ आसा गोफ बानून तो गोफ विणप तो परत विणिल्लो तो गोफ सोडोवप त्याच हेजेर चाली हेजेर वाजन वाजपाच्या एक धुनिचेर तें जसो विणलो तसोत तो सोडोवप आनी तेन्ना तीं पळोवन मन एकदम बरें मनाक एकदम बरें दिसता आनी तें पळोवपाक बी खूब बरें दिसता ल्हान भुरगे तो विणटात ल्हान व्हड सगळे जाणटे तो त्या वाज वाजन वाजा हेजेर वाजनत्री वाजयता त्या तालाचेर गोफ विणटात आनी लोकांची मन प्रसन्न करतात रात जातली ती रावतात रातचे खेळनात मागीर कशें उरता तें आ समज जवण आज ह्या घरा कडेन सोंपलें जाल्यार त्या घरा कडेन तांकां जवण उरता थंय ते जेवतात थंय न्हिदतात आनी परत दुसरे दिसाक ते सुरू करतात आनीक हे सामके शिवराग उरतात नुस्तें किंवा नॉन वेज अशें ते खायनात आनीक एकदम ते शिवरागच रावतात पैंगिणी मागीर पैंगीण म्हटगेर कुमेगाळ म्हूण आसा मागीर कुमेगाळच्यान स खेळ सुरू जाता नमी दिसाक तीं तरगां येतात आनी मागीर आठ दीस शिगमो खेळून परत ते त्या हांगा वतात कुमेगाळी वतात आनी मांड मांड मोडटा ते दिसाक मांडार बरी मजा येता खूब जाण हे सगळे गांवचे येतात थंय मागीर ना ना वीस तरेचीं गाणीं बरीं बरीं गाणीं म्हणटात त्या गाण्याचेर नाचतात

मागीर ते शिवड म्हणटा ती म्हणटात अशे तरेन खूब कार्यक्रम जातात मागीर ह्या वीश हेजेर भार येतात मागीर ते भाराचेर उलयतात की आमी आज कशी चुको केल्यो अशी चुको फुडें जावपाक जायनात अशे म्हण ते भारार सांगतात आनीक सगळ्यांक एक आशिर्वाद दितात मागीर सांगणी करतात देवा कडेन की आमचो वो शिगमो अशेच फुडले वर्साक बी बरे तरेन जावचो आणी शिगमो म्हणले कीं अशें आसा की तें दीस मातशे बरें उरनात आनी तेका लागुनूक मुख्य म्हणळ्यार शिगमो खेळटात दीस वायट दीस उरतात अशें खूब घटना घडलात जेन्ना शिगमो जालो तेन्ना भुरगे परत घरा येताले एक्सिडंट जालो एक्सिडंट जालो गाडी उलटी पडली तेजे पोंदा एकटो पडलो आनीक मागहीर अशें बरेंच जाणाक मार लागलो अशी बी घटना घडटात म्हणट तेका लागून ते पयलेंच देवा कडेन मागतात की वो शिगमो बरें तरेन जावूं दी जसो अस ह्या वर्सा जाला तसोच हो शिगमो असो फुडें येवूं दी आनी बरें तरेन वो शिगमो जावूं दी अशे तरेन मागतात मागीर तसोच आमचो हें आसा धालू म्हूण आसा तो बायलांचो बायलांचो ती हेजेर खेळटात मांडार खेळटात थंय बी बरी मजा येता बायलोय बी एकदम आनंदीत उरतात आणीक मागीर होळी येता होळी जातगेर मागीर बिये जात्रा येता आनी ते बिये जात्रेन ह्या शिगम्याची सांगता जाता